आं उन्दै समाव फरायसालिनिफ्राय गुवाहाटियाव थांनाय जादोंमोन आरो बेनि ज'यैनो बिदिनो नायनाय जादोंमोन सिरियाखाना आरि बिदिनो बेरायहैनाय नायनाय आरिखौनो खालामदोंमोन मास्टारफोरजों थांनाय जादोंमोन स्कुलनिफ्राय आरो बिनि माबा नायनाय जादोंमोन जुनारफोरखौ एसे सिरियाखानाफोर नायनाय बिदिनो गुवाहाटिनि नाय भिउफोरखौ नायनाय आरि खालामहैनाय जादोंमोन आरो बेनिफ्राय बिनि जायगा जायगा साइड साइड बिदिनो बिल्डिं आरिफोरखौ नायनाय जादोंमोन गोदान गोदान बिल्डिं बे सोहोर गुवाहाटि सोहोरनि आरिखौ नायनाय जादोमोन आरो बेनिफ्राय लोगोफोरजोंबो थांना मोजां मोन्दों आरो दावबायनायबो जायोमोन बिदिनो स्कुलनिफ्राय एसे गोजान गोजान साइदाव बेनिफ्राय धुबुरि आरिआवबो थांनाय जादोंमोन स्कुलनिफ्राय मास्टारफोर लांंनाय जादोंमोन आरो बायदिसिना एक्सपिरियेन्स माबा माबि खालामनाय आरियाव लांनाय जायोमोन आरो बेरायहैनाय आरि बिदिनो क्लासनि मास्थारफोर लांनाय बिदिनो एक्सपिरियेन्स खालामनाय बेरायहैनायफ्राव लांनाय जायोमोन एसे दावबायबाय उन्दै समावनो बिदिनो खालामहैनाय बेरायहैनाय आरिआव स्कुलनिफ्राय थांनाय जादोंमोन बिदिनिफ्रायनो इसे गोजान गोजान दावबायहैनाय बायदि जादों